हमरा अपन गाँवमे सबसे अच्छा लागैया गाँवके वातावरण हमरा बहुत अच्छा लागैया शहरके वनस्पति कियाकि गाँवके जे माहौल छै ओतुका जे वातावरण छै ओहिठुना हर जगह पेड़ पौधा हरियाली सब किछु मिलै छै जा तक सवाल छै पशुपालन पशुके पालन करनाइ बहुत किसान सभ छै जे कि पशुके बहुत ढ़ंगसँ पालै छै हमरा सभके गाँवमे शहरके वनस्पति शहरमे जहाँ तक केवल और केवल धुआँ प्रदुषण वगैरह वगैरह ई सभ रहै छै तऽ ओहिमे मन हमरा उचकि जाइया आ गाँवमे हमरा सबसे अच्छा लागैया ओतुका वातावरण शुद्ध हवा मिलैया स्वस्थ्य रहै छी बिल्कुल निरोग रहै छी एहि खातिर हमरा गाँवके वातावरण सभसे नीक लगैया वनस्पति शहरके